आं मिं ओह् पंज तरीकां जेह्ड़ियां न ओह् बड़े अच्छे तरीके कन्नै चेता न जि'यां पंज अप्रैल गी नैशनल मैरिटाइम डे जेह्ड़ा नैशनल दिवस जेह्ड़ा मनाया जंदा जां ग्जारां मेई नैशनल राष्ट्रीय टैक्नालजी दिवस जेह्डा होंदा ओह् मनाया जंदा ऐ नौ दिसम्बर गी जियां क्युट इंडिया जेह्ड़ा डे जेह्ड़ा ओह् मनाया जंदा पंदरां अगस्त गी जि'यां साढ़ा इंडिपैंनडैन्स डे आंदा देश आजाद होआ साढ़ा ते छब्बी जनवरी उन्नी सौ गी देश रिपब्लिक डे मनांदा ऐ पंज तरीकां मि अच्छे तरीके कन्नै चेता न